यारहं हज़ार पंज सौ पंज ॾह हज़ार पंज सौ पंज नव हज़ार पंज सौ पंज टे हज़ार ॿ सौ पंज टे हज़ार हिक सौ पंज